मां पाण हिकु मास्तरनी आहियां त दादी हुजण जे हिसाब सां मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे त मां पंहिंजे सभिनी शागिर्दनि खे जेको बि करायांव हो सही तरीक़े सां सम्झायां बि लिखायां बि ऐं हुननि खे हुननि जी पेपर ॾियण जे लाइ तियारु बि रखां हिकु ॾीहुं जीअं त सरकार जे हिसाब सां सभिनी स्कूलनि जा विद्यालयनि जा सभु जेके बि इम्तिहान हूंदा आहिनि साॻियुनि तारीख़ुनि में ई रखिया वेन्दा आहिनि ऐं मां जीअं त घर मां हुननि खे टयूशंस पढ़ाईंदी आहियां त हुन हिसाबु सां मूं वटि अलॻि अलॻि विद्यालयनि मां अलॻि अलॻि दर्जे वारा ॿार ईंदा आहिनि हिकु ॾींहुं ईअं थियो की सभिनिनि जो कुझु न कुझु मूंखे कराइणु सम्झाइणु लिखाइणु बाक़ी हुयो ऐं सभिनिनि जो ॿिए ॾींहुं ते इम्तिहान बि हुयो त हुन ॾींहुं थोरो मां परेशान थियसि की मां अॼु करे न सघंदमि पर पंज मिन्ट अखियूं बंदि करे करे पंहिंजे झूलेलाल साईं खे यादि कयो ऐं पंजें मिन्टें खां पोइ सभिनिनि खे थोरो थोरो थोरो थोरो ॾेई करे लिखण लाइ कंहिंखे कुझु ॾिनो कंहिंखे पढ़णु लाइ ॾिनो कंहिंखे कुझु लिखण जे लाइ ॾिनो ईअं कंदे कंदे झूलेलाल जी कृपा सां हुन ॾींहुं मां सभिनिनि खे पढ़ाई बि पूरी कराई हुननि जी इम्तिहाननि जी तियारी बि पूरी कराई हुननि जी सॼी जेको पुछी करे रखणो हून्दो आहे की कुझु हुननि खे अगरि नथो अचे त वरी सेखारियां उहो सॼो सिलसिलो पूरो करे मां हुननि खे ॿिए ॾींहं जे लाइ इम्तिहान जे लाइ बिल्कुलु तियारु करे छॾियो